असांजी संस्कृति में रंगोली सूर्य जो जल अर्पित करण मथे ते कुमकुम लगाइण जनेऊ पाइण पूजा जे लाइ मंदिर वञणु दरगाह वञण विर्तु रखण रोजो रखण ऐं इन ई तरह बि जेकी बि धार्मिक रिवाज़ु आहिनि हुनजो महत्व हिकिड़ो ई आहे की असां सभु भॻवान जे त दर्शननि में रहू भॻवान जे चड़णनि में रहू ऐं उनजे मार्गदर्शन ते हलू जंहिंसां असां सुठा व्यक्ति थी सघू पंहिंजो जीवन सफ़ल करे सघूं ऐं ॿियनि जी मदद करे सघूं ॿियनि सां गॾु व्यवहार सुठो करे सघूं